मूंखे ॾाढा गुल फुल वणंदा आहिनि जीअं त घर में तुलिसी पोखिजे कमल ऐं गुल ऐं गुलाब जो गुल ऐं भाॼीअ में धाणा भाॼी फूदिनो नीमिरो ऐं लीमां बि पोखिजनि ऐं मेथी बि पोखिजे अजिमा बि पोइ पोइ पोखिजे ऐं फ्रूट में चीकूं बि पपयो बि पोखणु ज़रूरी आहे ॾारूं बि पोखणु ज़रूरी आहे जीअं त तुलिसी घर में पोखण सां वॾी थींदी ऐं पूॼा पाठ में कमु ईंदी आहे ऐं ॿ पन कढी करे ॿारनि खे काड़े में पियारणु कमु ईंदी आहे दुख सुख में बि कमु ईंदी आहे ऐं गुल फुल बि क पटे करे मंदर में पूॼा लाइ कमु ईंदा आहिनि धाणा भाॼी पे पटे करे चटिणी भाॼीअ में चटिणी कंदा आहियूं नीमिरो बि दाल में विझणु ज़रूरी आहे ऐं फूदिनो में साई चटिणीअ में बसरु मिर्चु नीमों विझी करे हूअ साई चटिणी ॾाढी सुठी थींदी आहे इन इनकरे मूंखे घर जूं भाॼियूं सवलियूं ताज़ियूं सुठियूं थींदियूं आहिनि ऐं मूंखे ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि गुल फुल बि ॾाढा वणंदा आहिनि